ہاں بالکل ہے اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں گے تو ہندوستان میں بہت سارے حصوں میں جو ہے تعلیم کے حوصلہ افزائی کے لیے بہت سارے اسکیمیں جو ہے اسکیمیں آئی ہے اس میں فراہم کی جاتی ہے جیسے کہ لڑکیوں کو سائیکل یا لیپ ٹاپ دینے جیسے اسکیمیں آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو لڑکیوں کے لیے جو سائیکل کی اسکیمیں آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ فائدے مند بھی ہے وہ فائدے مند اس لیے ہے کیونکہ جو لڑکیاں بہت زیادہ دور دراز کے گھر سے آتے ہے اسکول میں پڑھنے کے لیے کالج میں پڑھنے کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ جو غریب بچے ہوتے ہیں تو وہ مطلب خود سے وہ خود سے تو مطلب ان کے پاس نہ ہی کوئی سائیکل ہوتے ہیں نہ ہی کوئی گاری ہوتی ہے تو ان کے لیے اچھا ہے ہوتا ہے یا اگر کوئی مطلب غریب بچہ ہے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ مطلب ایک لیپ ٹاپ یا کوئی فون ہو فون اپنے لیے لے پائے کیونکہ وہ اپنی پڑھائی جو ہے وہ مکمل کر سکے تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے ایسی اسکیمیں جو ہے ایسی اسکیمیں آنی چاہیے اور وہ ایسی اسکیمیں جو بہت ہی زیادہ کامیاب کرتی ہے اور کچھ اسکیمیں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب وہ ایسی فیک ہوتی ہے تو نہیں یہ جو لیپ ٹاپ کی اسکیمیں یا کچھ بھی آتی ہے تو کچھ اسکیمیں جو ہیں وہ فیک